सद्या तरी काणकोण तालूक्यांत हवामान आसा तो गरमेचो आनी ह्या गरमेक लागून शाळेतली भुरगीं आनी जाणट्यांक खूब प्रोब्लम फेस करपा पडटा भायर वचप म्हणल्यारच सामके बेजार अशें येता